मानोबा नांगौमोन औ आंथ' साहा बागाननि मालिक ओमफ्राय खामानियाथ' दंमोन

औ खामानिआथ' साहा बिलाइ खानांगौ जायगा नायनांगौ साहा बागाना बिगानै बिगाथाम दङ बिगाथाम दं गासै ओमफ्राय खान्थाल थाइजौबो दं बेखौबो नेनांगौ बिफांखौ न' फिसाबो दं न'आव थाजाया माबाबो दङ औवाबो दङ बेखौ नेनांगौ आरो जायगायाथ' गैया खामानिया दङ ओमफ्राय जायगाया थानो मोन्नाय नङा आरो औ न'निफ्राय हान्थिनांगोन गोजाना बारा गोजान नङा होमबाबो फैदो थांलाय फैलाय खालामदो खामानियाथ' मेरला दङ दामा सानसेयाव सारिस' थाखा होगोन फैदो थारिगआथ' नै सानबानि उनावनो फैदो लोगो दं नामा आरोबाव औ सासे लाबोफा सानै जानांगोन ना सा सा औ सानैबो फैदो खिन्थु जायगा गैया खामानिया दङ आं साहा बागाननि बिगोमा जानानै होनहरनाय जाबाय आङो औ आंनो दोन्थ'दो दे